हेलो पण्डित जी की समाचार यौ हॅं हॅं ठीक छै आओर सभ बढ़िआँ छी कहलहुॅं जे उपनयन करै कऽ लिये बिचार मे छियै तऽ एकर कि कोना पण्डित जी एकर यानी की कयल जेतै यौ बिध बाध कोना कि हेतै कनि हमरा आ बुझै तऽ छियै सभटा लेकिन कनि कनि जे छुटल बढ़ल छै तऽ ओ पण्डिये जी पूरा कऽ देथिन ने तऽ एकर की कोना यानी की उपनयन के तैयारी मे हेतै कनि एकरती कहब

अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ

आम मोहु के यानी कि हॅं ओहो होइ छै हॅं मण्डप के बाकी आ उपनयन के तैयारी यानी कि हॅं आ पण्डिजी यौ आ कुमरम आ मातृका पूजा जे छै से अहाँके ओहि दिन राति मे होइ छै ने कुमरम भेला के बाद मे मातृका पूजा जे होइ छै अपना सभके भगबान अपना सभके भगबान भगबती लग मे जे ओ देबी आ भगबती सभके गीत नाद होइ छै ई सभ जे अहाँके होइ छै तऽ एहि सभके आइ तऽ ओहि दिन यानी कि अहाँके मातृका पूजा मातृका पूजा भेल अहाँके ताहि के बादे ने गीत नाद सभ होइ छनि भगबान भगबती के जगेला के बाद मे अथी मड़बा पर चढ़ै छै बड़ुआ

हॅं हॅं हॅं हॅं इएह चीज कहि रहल छी हॅं हॅं हॅं आ बड़ुआ के जे बड़ुआ के जे छै अहाँके मामा गाँवसँ जे आबै छै पाँचो टूक कपड़ा पाग छत्ता जूता ई सभटा भगबतिये लग मे राखल जेतै ने अच्छा ई उपनयन उपनयन भेला के बाद ने अच्छा आ ताबे तक यानी कि भगबान भगबती लग मे देल जेतै इएह ने अच्छा हॅं तऽ हॅं पण्डिजी एकदिन आउ तऽ सुनियौ पण्डिजी पण्डिजी हम एकदिन आबै छी अहाँ एगो शुभ मुहूरत यानी कि निकालू आ कि कहै छै उपनयन के दिन बढ़िआँ से जे बढ़िआँ होइ एहि उपनयन करेबै ठीक छै अहाँ मोनसँ आशीर्वाद दियौ जे एहि ठीक छै तऽ आबै छी पण्डिजी ठीक छै ठीक छै